एतुका गामके जे राजनितिक व्यवस्था छै सरकारके ओहिमे पारदर्शितामे कमी छै आइ अगर कोनो केस करबा लेल जाइयौ तऽ अपनेके तुरत नहि लेबाके प्रयास करै छै थानामे लोक बौआइत रहै छै आओर बेकल भए जाइए एकटा सरकारके इएह बढ़िआँ चीज छै जे आरटीआईसँ अपने कोनो चीजकऽ माङ्ग कए कऽ ओकर सूचना लऽ सकै छी पञ्चायतोके जे छै से एतऽ मुखिया सरपञ्च बनौलथिए हँ सरकार नया मुखिया सरपन्च छै लेकिन ओकरो द्वारा सूचना सम्पूर्ण ग्रामीणके नहि भेट पाबै छै जनताके बीच बहुत चीज नहि पहुँच पाबै छै ई सब छै कमजोरी तऽ पुलिसके जे स्थिति छै ओ एखन नीक नहि छै तखन फेर लोक न्यायालयके शरण लैए इएह पारदर्शिता तऽ अपना ओतऽ नहि छै अगर पारदर्शिता होइ आओर जनताके नॉलेजमे जाइ तखन बहुत चीजके सुधार भऽ सकैए ई कमी छै